नमस्कार भैया भैया सुना आपके पास टूरिस्ट की गाड़ी है आपकी नहीं हमको थोड़ा बाहर सोच रहें हैं कहीं देवी दर्शन वग़ैरह करने के लिए फैमिली के साथ तो कोई छोटी मोटी गाड़ी हो ज़्यादा बड़ी नहीं पाँच लोगों कि हो हम लोग तीन लोग हैं ख़ाली घर से जाने वाले चार लोग बस तो मतलब यह बताइए गाड़ी का क्या कैसे आप लेते हैं डीजल प्लस बचत की किलोमीटर के हिसाब से अच्छा अच्छा तो कै रुपया किलोमीटर लेते हैं ग्यारह रुपये किलोमीटर जाना फिर हमको चाहे जहाँ हो अच्छा हाँ ठीक है तो टोल टैक्स फीस वह हमको देना पड़ेगा कि आप ही देंगे टोल टैक्स भी हमको देना पड़ेगा कि वह आपके ग्यारह रुपये में ही जुड़ेगा अच्छा अच्छा अच्छा टोल टैक्स हमको देना पड़ेगा चलिए सोच रहे थे भैया थोड़ा मथुरा उथरा वृंदावन जाना चाह रहे थे सब घर के लोग तो चलना चाह रहे थे तो गाड़ी में है कंप्लीट ऐसी वैसी सब कंप्लीट हैं ना गाड़ी का भैया नहीं वह तो हमने आपसे बताया नहीं चाहे जहाँ तो उसमें यही है हम आपको यहाँ से लेकर चलेंगे तो सीधे आगरा एक्सप्रेस वे से आप चलिएगा हम आगरा रुकेंगे थोड़ी देर टहलेंगे फिर उसके आगे फतेहपुर सीकरी औ ये सब बालाजी होते हुए तो उसके बाद में आगे मथुरा वृंदावन यह सारी चीज़ें घूमते हुए तभी हमको आना है तो उसमें आप अपना किलोमीटर काउंट करते रहिएगा जो भी जो भी गाड़ी चलेगी उसका हम आपको दे देंगे तो अभी हम सोच रहे थे तो दो तीन दिन के बाद चलना है तो आपके पास गाड़ी एवलेबल हो तो बताइए हम आकर अपना देख लेते हैं कुछ आपको एडवांस कर देते हैं तो हमारी बात पक्की हो जाएगी चार लोग चलेंगे हम हैं हमारी वाइफ हैं बच्चे हैं हाँ तो कोई भी आप वह वह चहे वह ले लीजिए डिजायर वग़ैरह स्विफ्ट वग़ैरह कोई भी गाड़ी हो उससे कोई दिक़्क़त नहीं है चल जाएगा चाहे एसेन्ट वग़ैरह हो नहीं बड़ी चाहिए होती तो हम तो आपसे पूछते पहिले कि हमको स्कार्पियो या इनोवा इस टाइप की चाहिए हम यह सोच रहे थे कि अभी अब दो तीन दिन के बाद संडे है तो थोड़ा संडे को ही निकलेंगे मंडे ट्यूजडे म् भो तीन दिन लगेगा तो उसमें नाइट का भी आपका जुड़ेगा कुछ और रुकने उकने का भी आपका कैसे क्या होगा आप अपने हिसाब से रुकेंगे कि हमको उ सब देना ही पड़ेगा चलिए ठीक है देखते हैं वह सब अपने आपस में हीं जब घूमने टहलने ही जाना है तो उ सब हो जाएगा लेकिन भैया यह देख लीजिएगा थोड़ा अपने लोगों कि तरह इत्मीनान से सुरक्षित चलिएगा चल चलना है आना है है ना किसी प्रकार का कोई दिक़्क़त ना होने पाए नमस्कार